السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عالیہ ہے میں اے پی کالونی سے بول رہی ہوں جی دراصل بات یہ ہے کیا میری بات ٹکٹ کروانے سے ہو رہی ہے میں ٹرین کی ٹکٹ بک کرنا چاہتی ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کوٹا سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں یہ کیا ہوتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں جی جی ہاں ہاں جی اچھا اچھا اچھا مجھے بتا سکتے ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے لیے کون سا کوٹا مناسب ہے جی جی ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا کیا آپ مجھے کوٹوں کے اقسام بتا سکتے ہیں وہ کیسے پتا چلے جی جی جی جی اچھا اچھا اگر مجھے ان میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں

جی جی جی اچھا اچھا اور اگر میں ٹکٹ بک کرنے وقت غلط کوٹا چن لوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گی جی جی اچھا جی اچھا اچھا اور ٹرین کے ابھی حالات کیسے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں صاف صفائی جی جی جی جی اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ مجھے کافی وضاحت کیے بہت بہت شکریہ